पंज तरीकां मिगी जेह्की जाद ऐ ओह् ऐ इक ते पंदरां अगस्त जदूं अस अपना स्वंत्रत दिवस मनाने आं इक ऐ छब्बी जनबरी अदूं अस गणतंत्र दिवस मनाने आं ओह् अस पंदरां अगस्त दी ख़ुशी च मनाने आं दू त्रीआ ऐ दो अक्टूबर ओह् जे चौ इयां महात्मा गांधी दा जन्मदिन मनाया जांदा ओह् पैदा होए दे ही इस दिन ते चौथा ऐ पच्ची दिसंबर जेह्का क्रिस्टन अस बड़ा इयां मन्ने दा त्योहार ऐ क्रिसमस जेह्ड़ा नाम ऐ ते कन्नै ऐ चौदां नवंबर बच्चें दा दिन जवहर लाल नेहरू दा दिन चौदां नवंबर जिसी चिल्ड्रन्स डे आखदे सारे मनाने खुशी कन्नै